सीतामढ़ी जिलामे सरकार सभके सुविधा देलकैए कि जे गरीबी गरीबी से दूर हो जाय एहिके लेल सभ रोड बनोलकै अथी बनेलकै सभकुछ दै छै किसान कार्ड दै छै वृद्धा पेंसन दै छै जे सभ गरीब गरीबसभ अच्छा बनि जाय विकास करय आगे बढ़ि जाय बढ़िआँ बनि जाय तऽ सभके लेल बहुत सरकार सोचलकैए एही वृद्धा पेंसन दै छै आओर किसान कार्डके पैसा भेजै छै आओर सभकिछु करैत रहै छै जे ई आब अच्छा केलकैए गरीबोके लेल बच्चाके लेल इस्कुलमे पढ़ाइ लिखाइ सभपर ध्यान दे भेलैए आओर बढ़िआँ कामसभ होलैए जे सरकार भेलैए नीक भेलैए जे अपन सभकिछु केलकैए अपन अच्छासँ हो गेलै ब सीतामढ़ी जिलामे जैसे बढ़िआँसँ कऽ के देखा देलकै सरकार सभके दै छै पैसा सभके गरीबी छोड़ाबयके लेल जे गरीबी कोइ गरीब ना रहय एहिके लेल वृद्धा पेंसन किछु किछुके पैसा भेजैत रहै छै सरकार सभकिछु करैत रहै छै जे ओहोसभ सुखी पहिनेसँ हो जाय अच्छा बनि जाय सभ ताहिके लेल सरकार चाहै छै सभके दुःख दूर हो जाय गरीबी हटि जाय बहुत चीज इस्कुल खूब देलकैए फ्री बच्चासभके पढ़यके लेल आओर अच्छासँ सभकिछु करयके लेल इस्कुल खुलल हइ आओर सरकार सभ फ्री देलकैए जे वृद्धा पेंसन आओर अथीसभ मिलय किसान अथी